एह् जेह्की ट्रेन ऐ उसदे च सीटां होंदियां ते कन्नै नम्बर जेह्कियां उप्पर आह्लियां सीटां होइयां नुहाड़ियां ते थल्ले आह्लियांं सीटां होइयां जेह्का सौने आह्ला स्लीपर होंदा ना ट्रेनै च ओह् होइया एह् जेह्की ट्रेन ऐ उसदे सीटां होंदियां ते कन्नै नम्बर होए जेह्के उप्पर आह्लियां सीटां होइयां नुहाड़ियां ते थल्ले आह्ली सीटां होइयां जेह्का सौने आह्ला स्लीपर होंदा ना ट्रेनै च ओह् होइया उसदे कन्नै इंजन होई गेआ मोटर होई जेह्दे कन्नै जेह्का लोको मोटिब ऐ जिसदे कन्नै रेल ऐ जेह्की मशीन ऐ उसदे कन्नै खिचदा जंदा ऐ उसदे कन्नै गै रेल चलदी ते इसदे बाद गै ओह् मोटर चलाने दे बाद जेह्के पेहिये नुहाड़े ओह् हिलदे ते जेह्के ट्रेन नुहाड़े बिच जेह्का डीजल इंजन ऐ ओह् पाया जंदा ते उसदे कन्नै गै ट्रेन चलदी ते आ हून असें पुच्छे दा कि तुस कत्थैं गेदे हे ट्रेन उप्पर में ते इ'त्थुआं उधमपुर टू कटरा सफर कीत्ता हा ट्रेन दा होर तेअ'ऊ कुते गेदी नीं ऐ कि क्या उत्थै प्हाड़ै रौंह्दी ते अ'ऊं उत्थै गेदी इयां ट्रेन जेह्ड़ी दा इक बड़ा अचछा साधन ऐ इ'त्थुआं समान उत्थै शिफ्ट करने ताहीं उत्थै समान पजाने दे कम्म आंदी ट्रेन